हमरा समोसा नहि नीक लागैए एको ठोप नही तैओ हम भूख भी लागल रहतै तेँ लऽ कऽ खा लेलहुँ सबसँ नीक हमरा लागैए चाट चाउमीन हँ हालाँकि चाटमे मिलाएल रहै छै समोसा लेकिन तब नीक लागै छै छुच्छे समोसा जे कहबै ओ नहि नीक लागैए हमरा चाट चाउमीन वगैरह वगैरह अहाँके फास्ट फूड तऽ नीक लागिए ने रहल छै अच्छा अहाँ सबसँ हम पूछैलए चाहै छी कि अहाँसबके की नीक लागल अइ कियाकि जतेक तक हमर बात छै हमरा तऽ सब चीजे नीक लागि रहल छै अच्छा अहाँसब बताबू अपन बारेमे की अहाँसबके कि कि नीक बुझा रहल अइ कि कि नीक लागि रहल अइ यदि हँ तऽ ठीक छै तब आगाँके प्रोग्राम करल जाइ हमहूँ जाइ छी खाइ खाइलए लिट्टी चोखा कियाकि बिहारीके फेवरेट अछि ताहि लऽ कऽ आइ टेस्ट करऽलए जाइ छी धन्यवाद